आङो स्कुल खौ गामि प्राइमारि स्कुल आवनो फरायदों आरो थाखो सेनिफ्राय थाखो बासिम फरायदों आरो बिनिफ्राय गामि खाथिनि एमइ स्कुल फरायसालियाव गलांदों बेवहाय एदमिसन लाबाय क्लास सिक्स निफ्राय स्टार्ट खालामबाय फरायबाय थाखोजिसिम थाखो जिनिफ्राय उथ्रिसारना उथ्रिसारबाय रिजाल्ट खौ मोजाङै लाबाय ओमफ्राय फरायनायाव आं बिराद मोजां मोनोमोन आरो फोरोंगिरिफ्राबो बिराद मोजां मोनोमोन अनोमोन टेन उथ्रिसारनानै आं कलेज आव एदमिसन लाबाय आरो लोगोफोर मोजां मोजां लोगोफोर मोनबाय आंनि फरायनाय लाइफ आव बिराद गोजोननाय मोनबाय आरो आं हाबा जानानै साख्रिबो हास्थायदोंमोन जायाखै थेवबो ट्राइ खालामबाय थागोन